दाल बनाबैके लेल सभसँ पहिले कूकर लेलहुँ ओकरा बाद ओहिमे तनिका तेल मिलाके दालि फ्राइ करू तेलमे मिलाके दालि बनाउ तब ओकरा बाद सीटी मारत दालिमे तऽ बूझब कि दालि सीझ गेल हइ दालि सीझ गेल हइ तब फेर ओकरा उतारू तऽ फेर करछुमे मरचाइ तेल राखि के तब दालिके उतारिके फेर दालि चढ़ाउ कूकरपर कूकर चढ़ाउ गैसपर तब गैसपर चढ़ाके तऽ फेर मिरचाइ लहसुन तेल पत्रक आदी मिलाके तेलमे धऽ के फेर करछुमे धऽके गरम कऽ के तब गैसपर चढ़ाउ पूरा गरम पूरा सभ पाकि जायत तऽ फेर कूकरके प्लेट हटाके तब ओकरा बाद ओ तेलबा सभ कथी कहैत छै पत्रक उत्रक दालमे धऽ दू तब दालि खाके देखू बहुत अच्छा लागत दालिमे हमहूँसभ माँस बनबैत छी तऽ माँस तऽ बहुत अच्छा भी बनबैत छी मसाला भरैत छी बहुत अच्छा मिरचाइ धरैत छी हरदी धरैत छी कूटयवला धरैत छी बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगैत छै खाइमे गरम मसाला धरू माँसमे गरम मसाला धऽ के फेर ओकरा भूजि दू ताहिके मे कनिटा मीठा मीठी नीमक धऽ दू तब बहुत अच्छा लागत खाइमे चाव चावल बनाबैत छी तऽ चावल बनाबयमे कोनो भारी बात ना हइ तैयो हमसभ बहुत अच्छासँ बनबैत छियै